असांजे मुंबई शहर में जेको वानखेड़े स्टेडिअम आहे उहो ॾाढो स्टेडिअम वॾो आहे उते त सॼे वल्ड जा किरकेटर्स अची करे रांदि कंदा आहिनि उनमें दर्शक जेके ईंदा आहिनि उन्हनि खे कॾहिं बि कंहिं तकलीफ़ न थींदी आहे उन्हनि खे वेहण जूं सीटियूं हज़ारनि में मुक़ररु कयलु आहिनि ऐं हुते गाॾी पार्किंग लाइ कोई तकलीफ़ काने का त माण्हू केरु बि परियां खां अचे थो ॿाहिरां अचे थो त हू आसानी सां ऐं ॿियो त एअरपोर्ट तां बि सभु पासे में आहिनि स्टेशनियूं बि सभु पासे में आहिनि ऐं असांजे इते जेको आजादु मैदान आहे उते ग़रीबनि जा ॿार हुजनि या शाहूकारनि जा ॿार उते खेलकूद थींदा आहिनि उते टूर्नामेंट्स थींदियूं आहिनि उते केर बि अची करे रांदि करे ऐं सभनीनि जूं टीम ईंदियूं आहिनि सभु कुझु ॾाढो सुठो आहे त अॼुकल्ह सभनिन क्षेत्रनि में इहे स्टेडिअम अखाड़ा मैदान हुजण जाम ज़रूरु आहिनि जीअं सभु ॿार अची करे हुते भागु वठनि ऐं पंहिंजो फ्यूचर ठाहे सघनि